हमरा तऽ ज्यादा सीरिअल पसन्द छै फिलिम देखना पसन्द छै जैसे फिलिम सब थोड़ा अलग हटिकऽ जैसे देशभक्ति फिलिम या धार्मिक फिलिम या पारिवारिक फिलिम या कॉमेडीवला फिलिम ओसब हमरा पसन्द पड़ै छै ज्यादा आओर नहि तऽ औज गौज फिलिम हमे नहि देखै छिए आजकलवला फालतू सब फिलिम आओर सीरिअल ज्यादा पसन्द सीरिअल अगर टाइम हुअए पर हमरा जइसे चाय पिएरऽ आदत होइ छै वइसे सीरियलरऽ आदत छै आओर बेचैन हो जाइ छिए जल्दीसँ मतलब टाइम हो गेलै तऽ आब किछु नहि सुननाइ छै आओर सीधा देखना छै आओर अगर टीवीमे लाइट नहि छै तऽ हमे मोबाइलोमे देखि लै छिए सब काम छोड़िके भी देखि लै छिए एतना नशा छै हमरा सीरिअलरऽ आओर सीरिअल हमरा हमरऽ फेवरेट सीरिअलसब छै गुम है किसी के प्यार मे अभी हमरऽ फेवरेट सीरिअल छै आओर ओकरामे जब सही सब छलै तभी भी अच्छा लगै छलै अभी ओकरो बेटी जे छै सबी ओ भी अच्छा लगै छै हँ ओ डॉक्टर ओ डॉक्टर बनैलए चाहै छलै सबी लेकिन शादी हो गेलै बहुत परेशानी अएलै ओकरा बहुत परेशान केलकै परिवारवलासब ससुरालवलासब ओसब खिलाफ छलै पढ़ाइ लिखाइसँ नौकरी करैलए नहि दैलए चाहै छलै लेकिन बहुत संघर्ष करिके वएह आगू बढ़लै उसी तरहसँ ओकर बेटी छै ओ आइ ए एस बनैलए चाहै छै तऽ ओकरो बहुत संघर्ष अभी करऽ पड़ि रहलऽ छै कॉलेज पहुँचलऽ छै वहाँ भी बहुत कठिनाइरऽ सामना करऽ पड़ि रहलऽ छै आओर हँ ईशान ईशान रवि अलग कहानी छै ओकरा मम्मीके साथमे फिलिमसब जे छै तारे जमीं के जमीं पे हम आपके हैं कौन गजनी रमैय्या वस्ता वय्या आओर ई राजी फिलिम जे छै ई सिक्खवला फिलिमसब छिए औरतपर जे अत्याचार करै छै आओर डार्लिंग्स जे फिलिम छै औरतपर अत्याचार करै छै आलिया भट्टवला ओ फिलिम बहुत अच्छा लागलै आओर ओकरामे अच्छा सबक सिखेलकै से ओ लड़का शराबीके आओर वइसा ही करना चाहिअऽ अत्याचार नहि सहना चाहिअऽ आओर बहुत अच्छा केलकै ओकरासँ सीख लेना चाहिअऽ कोइ बुरा करै तऽ ओकरा भी छोड़ना नहि छै ओकरा पता चला देना छै कि आब ओ जमाना गेलै सहैवला

गजनी फिलिम भी छै अलग हटिके ओकरो बाद जे छै ई गदर गदर छै बॉर्डर छै ईसब फिलिम देशभक्ति बहुत अच्छा फिलिम छै बच्चा सबके भी देखना चाही आओर अइसे अइसे फिलिम बनाना चाहिअऽ नहि कि आजकलरऽ आवारा फिलिमसब बेकारसब फिलिम एक दूजे के लिए पुराना फिलिमसब जे हुअए छलै बहुत अच्छा फिलिम होइ छलै कहानी रहै छलै ओकरामे आजकलरऽ फिलिममे कोनो कहानी छै बहुत अच्छा कहानीसब रहै छलै ओकरामे आओर गाना भी अभी फिरसे चलि रहलऽ छै पुराना गानासब जे पहले छलै अभी आजकलरऽ बच्चारऽ ओसब गाना सुनै छै वइसा गाना बनै छै कहाँ अब उटपटाँग गानासब बनि रहलऽ छै अजीब अजीब आ भोजपुरी गाना तऽ सबसँ रद्दी चौपट पारिवारिक फिलिम जेना होलै हम आपके हैं कौन ओकरामे छै कि एक बहन मरि जाइ छै तऽ ओकरो बच्चा वास्ते त्याग करलऽ छै जीजाजीसँ शादी करलऽ छै नदिया के पारमे भी वही कहानी छलै वही कहानी फिर मतलब एकरामे देखेलकऽ छै हीरोइन माधुरी दीक्षित सलमान खान छै ओकरामे गजनीमे छै ई आमिर खान तारे जमीं मे भी सीख देलकऽ सीख बच्चाके समझना चाहिअऽ पढ़ो पढ़ो पढ़ो बच्चाके बढ़िआँसँ ओकरो देखना चाहिअऽ ओकरामे की कमी छै ओ बच्चारऽ बारेमे समझना चाहिअऽ उसी हिसाबसँ अपना नहि थोपना चाहिअऽ ओकरा की रुचि छै उस तरहसे सबमे सीख छै सीखवला फिलिमसब बनाना चाहिअऽ आओर देशभक्ति भी ईसब अच्छा होइ छै